گڈ مارننگ آپ ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں جی کل رات کھانا کھانے کے بعد میرے پیٹ میں اچانک درد ہونے لگا لیکن یہ نہیں پتہ کیوں ہونے لگا

جی ہاں کل میں نے چکن کھایا تھا جی تھا تو مصالحہ دار نہیں ابھی صبح میں تو کچھ نہیں کھایا آج

تو دوا لینے کی ضرورت پڑے گی یا نہیں جی جی

جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب